जी हाँ मैं अपने परिवार के विषय में आपको और दोस्तों को विषय में मैं आपको कुछ बता सकती हूँ जो भी है मुझे मेरा छोटा सा ही परिवार है मेरे परिवार में मैं मेरे हस्बैंड दो बच्चे और मेरे सास ससुर हैं और मेरा मायका भी छोटा सा ही है वहाँ भी मेरा एक भाई है मेरा छोटा भाई है भाभी है मेरे मम्मी पापा और उनका एक छोटा सा बच्चा है मेरे भाई का वह भी बहुत ही क्वीट है और मेरी सहेलियाँ हैं बचपन की भी सहेलियाँ हैं वे कुछ ऐसी सहेलियाँ हैं जो की अभी तक भी मेरी फ्रेंड हैं उनसे भी बात होती है अब मेरी जितनी भी सब सहेलियाँ बहुत अच्छी हैं सब अच्छी हैं और व उन लोग से बात मेरा होता रहता है कभी कभी नहीं भी होता तो होता भी रहता है लेकिन सब बहुत अच्छी हैं एक मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसको सोनी बुलाते हैं हम प्यार से और मेरे दो बच्चे हैं जो कि एक लड़की है और एक लड़का है मेरी बेटी बड़ी है और वह बेटा मेरा छोटा है और दोनों पढ़ने जाते है मेरी बड़ी बेटी वन में है और छोटा अभी यू के जी में है बेटी बहुत अच्छी है मेरी और अभी थोड़ा शरारती है लेकिन दोनों बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे हैं दोनों और जो भी होत होता है मतलब कि हम जो भी काम होता है आप अपने परिवार की सहमती से होता है मेरे यहाँ खेती होती है लेकिन मेरे हस्बैंड थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हैं जो भी काम मिल जाता है वह कर लेते हैं ऐसे बस्क्ली में हमारे यहाँ खेती ही होता है और मेरे ससुर भी अच्छे हैं मेरी सास भी अच्छी हैं अर वे लोग का ऐज भी अधिक से अधिक हो चुका है और मेरी एक ननद है उनकी शादी हो चुकी है और उनके भी दो बच्चे हैं उनको दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे लगते हैं हमको स कभी कभी सब आते है गर्मियों छट छुट्टियों में घूमने हम तो अच्छे से सब रहते हैं कुछ दिन रहती है तो हम भी कभी कभी अपने मायके चले जाते हैं जब अपनी ननद को बुलाते हैं तो मायके चले जाते घूम कर फिर चले आते हैं और फिर साथ में कभी कभी कहीं जाते हैं घूमने शौपिंग करने कुछ साड़ी वगैराह फिर उसके बाद घूम उम कर आते हैं अपना तो वही खाना पीना बनाना अच्छे से रहना और सहेलियों से बात करना इसी तरह हम लोग की बीत रही है धीरे धीरे बच्चों के साथ उनके भी बच्चे हैं ठीक हमारे भी बच्चे ठीक हम लोगों का परिवार छोटा सा ही है और परिवार में घुल मिल कर रहते हैं अच्छे से जो हो सके तो वह हर एक काम सभी लोग अपना सहयोग देते हैं मेरी सासू माँ भी अधिक उम्र की हो चुकी हैं लेकिन फिर भी मेरे काम में सहयोग देत करती रहती हैं जो भी उनसे होता है वह करती हैं और अधिकतर काम हम और हमारे हस्बैंड कर लेते हैं मेरे ससुर जी भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते हैं और बच्चे भी थोड़ा बहुत हाथ बटा लेते हैं जो भी उनसे होता है वह कर लेते हैं और उसके बाद अपना पढ़ाई लिखाई करवाते हैं हम लोग का होमवर्क वगैरह करवाते हैं फिर सुबह उठकर उन लोग को टिफ़िन बनाइए टिफ़िन बनाकर फिर उनको रेडी करके फिर स्कूल छोड़ने जाते हैं मेरे हस्बैंड छोड़ कर आते हैं तो वह भी उनका भी जो काम रहता है अपना करते रहते हैं और सब तो यही